हैलो जय झूलेलाल साईं सिंधी अकेडमी सां त ॻाल्हायो साईं हा साईं हिकिड़ी ॻाल्हि पुछिणी मूंखे हितां तव्हां छेॼ ऐं लाॾनि जे सेखारींदा आहियो छा क्लासूं कॾहिं कॾहिं हलंदियूं आहिनि साईं हफ़्ते में ॿ ॾींहं ऐं टाइमिंग छा हूंदो आहे तव्हांजो शाम जो चईं बजे खां पोइ कहिड़ो टाइम सूटेबिल हूंदो आहे तव्हां वटि अछा अछा छा छा ठीकु आहे छहे बॼे छहे बॼे ठीकु आहे सूटेबल थींदो मूंखे ऐं ॾींहं में हफ़्ते में हफ़्ते में कहिड़ा कहिड़ा ॾींहंं मंगल ऐं विसपति छहे बजे खां छहे खां त ॿ कलाक थिया न छहे खां अठे ताईं ऐं इन जा चार्जिस वग़ैरह पैसा वग़ैरह केतिरा फीस वग़ैरह केतिरी लगंदी आहे उहो बि तव्हां थोरो ॿुधाए छॾियो अछा कलाकु जो त इन में तव्हां छा छेॼ वग़ैरह जेके सिंधी लाॾा जेके आहिनि उहे सभु सेखारींदा आहियो अछा त जेके जेका असांजी सिंधीअ में जेके छेॼ जी जेका ड्रेस वग़ैरह थींदी आहे उहा बि तव्हां सॼो प्रोवाइड कराए छॾंदा उहा इन फीस में ई इनक्लूडिड आहे या उन लाइ एक्स्ट्रा पैसा ॾियणा पवंदा ठीकु आहे त पोइ उन जा केतिरा चार्जिस हूंदा ठीकु आहे साईं मां पोइ तव्हां वटि तव्हां मुंहिंजी हिकिड़ी एड्रेस ॾेई छॾियो पोइ तव्हां वटि अची करे मां ऐडमिशन वग़ैरह कराए वठो

ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे साईं पोइ मां तव्हां वटि अचांव थो मंगल ॾींहुं जय झूलेलाल